राजस्थान में टेक्नोलॉजी अगरि इन जी असां ॻाल्हि कयूं त राजस्थान में अञा टेक्नोलॉजी एतिरी विकसित कोन्हे जेतिरी त बैंगलोर हैदराबाद जहिड़नि शहरनि या राज्यनि में आहे हैदराबाद ऐं बैंगलोर जीअं टेक्नोलॉजी जा हब चया वेंदा आहिनि त राजस्थान अञा टेक्नोलॉजी जो हब न चयो वेंदो आहे पर हा असां इहो ज़रूरु चई सघूं था त राजस्थान में ब बराबरि टेक्नोलॉजी हर खेत्र में इस्तमाल थींदी आहे जीअं त राजस्थान हिकु पर्यटन स्थानु आहे हिते घणई पर्यटक घुमण ईंदा आहिनि ऐं ॾींहुं राति हुते घुमण लाइ जॾहि उहे राजस्थान जे नक्शे खे टेक्नोलॉजी जे क्षेत्र में याने इंटरनेट ते उहे सर्च कंदा आहिनि त उहे ॾिसंदा आहिनि त कहिड़ियूं जॻहियूं घुमण जे लाइक़ आहिनि कहिड़ी होटलुनि में उहे रही सघनि था कहिड़ी टेक्सियूं उहे बुक करे सघनि था किथे उहे वञी सघनि था इहा सॼी ॼाण टेक्नोलॉजीअ जे खेत्र जे पारां ई हुननि खे मिले थी जॾे हू राजस्थान में घुमण लाइ सोचण जी अचनि था त उहे जॾहिं

सभिनी शहरनि सां राजस्थान जी बारे में ॼाण हासिल कनि था त उहा बि उन्हनि खे टेक्नोलॉजी जे पारां ई खे मिले थी जीअं त घणई किला अहिड़ा आहिनि जिते अञा ब गाइड न आहिनि त उन्हनि जी ॼाणु हिन हिते जे शयुनि जी ॼाणु हिते जे जॻहियुनि जी ॼाण हुनन खे अॼ ब टेक्नोलॉजी सां ही मिले थी त असां इयो चई सघूं ता त राजस्थान में बि टेक्नोलॉजी विकास जी हिकु राह ते आहे विकास जे हिक मार्ग ते आहे अञा ब हुन में घणेई सुधार कयां वञनि था उन्हनि जी सुधार जी संभावना अञा उनमें तमामु घणी आहे गूगल इंडिआ ते पर्यटक पूरे राजस्थान जे बारे में ॼाणु हासिल करे हिते अचनि था ऐं टेक्नोलॉजी सां ई राजस्थान खे ॼाणे ऐं सम्झी करे हिते घुमी करे पंहिंजो मज़ो माणे सघनि था